جیساکہ آپ نے سوال کیا ہے کہ ہندوستان کے کئی حصوں میں تعلیم کی حوصلہ افزائی کے لیے لڑکیوں کو سائیکل یا لیپ ٹاپ دینے جیسی اسکیمیں ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی اسکیمیں کام کرتی ہیں ہاں یقیناً یہ اسکیمیں کام کرتی ہیں کیونکہ جن لوگوں کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں اور وہ تعلیم کی حوصلہ افزائی کے لیے جب یہ سب اسکیمیں سنتے ہیں جیسے لیپ ٹاپ سائیکل وغیرہ تو وہ لوگ مطلب تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ جاتی ہیں اور فر بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں کہ وہ یہ سب اسکیمیں سنتی ہیں تو وہ چلی آتی ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور ایسے یونیورسٹی اور کالج بہت سارے ہیں جہاں یہ سب اسکیمیں موجود ہیں